ہیلو جی جی بتائیے ہاں ہاں صاحب میں پینٹ کرتا ہوں کہاں پینٹ کرانا چاہتے ہے سر ہمیں فور بی ایچ کو فلیٹ ہے موج پور میں اچھا اسی نمبر کے آگے جو ہے ہو جائے گا بھائی کب تک کب تک کرانا ہے اچھے سے کرانا ہاں بھائی ہو جائے کوئی دقت نہیں ہے تو وہ کیا ٹھیکا دیں گے آپ کیا کریں گے جیسے بھائی اگر ہم پینٹ اور سارا مال اگر ہمارا ہوگا ہے نا تو پھر تو تھوڑا ریٹ آپ کو مان لیجیے یا تو آپ ہمیں دیہاڑی مزدوری پہ دیجیے کہ ڈیلی ہمیں ڈیلی کر دے دیجے سات سو آٹھ سو روپے جس کی لیبر لگے گی ہے نا اور ہم جتنے دن میں کام ہو اس سے پیسہ بنے گا ہمارا یا پھر دوسرا ہے کہ ایک مہینے کا کانٹیکٹ دے دیجیے اس میں سارا مال ہمارا سارا کام ہمارا بس آپ کو جیسے مان لیجیے فور بی ایچ کے ہے نا تو ایک بار میں سایٹ دیکھ لوں آ کے باقی مان لیجیے ایک بی ایچ کے کا جو لگتا ہے یہ اسکوائر فٹ کے حساب سے لگتا ہے تو اگر سو اسکوائر فٹ ہے چاروں دیواروں کے ہوں چھ سو ہوںے پینٹ ہیں فلیٹ کے اندر اندر ہونا ہے نا بس تو بھائی یہ ہو جائے گا آپ کا ایک روم کا لیتے ہم لوگ دس دس ہزار روپے تو فور بی ایچ کے تو مطلب آپ مان لو چالیس ہزار روپے آپ کو بننے پینتیس دے دینا باقی میں دیکھ کے بتاؤں گا فائنل وہ آ ول پٹی بھی آ جی اس کے الگ سے پیسے لگتے ہیں اس کا مال تھوڑا مہنگا ہوتا ہے اور اگر آپ اچھا کام کراٮٔیں گے تو تھوڑا مہنگا ہوگا ورنہ تو جنتے میں بولو گے اتنے میں ہو جائے گا ہاں بھائی بھائی ہمارے پاس کاریگر اچھے ہیں تو ہماری ٹیم ہے پوری ہے نا اور لوگ بھی نیچے کام کرتے ہیں ہمارے اور تو ہو جائے گا وہ تو جتنے بھی آپ کو وال پیپر لگوانا ہے تو وال پیپر تو آپ جو بتاؤ گے وہ خرید کے لگ جائے گا تو اس میں تو کوئی دقت نہیں ہے ہے نا اور اس کے علاوہ مان لیجیے آپ کا کوئی سا ڈیزائن وغیرہ بنوانا ہے تو الگ الگ ڈیزائن ہمارے پاس بھی ہیں آپ جو دکھائیں گے وہ بھی دیکھ لے بن جائے گا اس میں تو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے بھائی میں سیو کر لے رہا ہوں اسی مہینے کرایا تھا نا کام ٹھیک ہے بھائی میں نمبر سیو کر لے رہا ہوں اور پھر یہ ہو جائے گا ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہے نا ٹھیک